हाँ भैया वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ से हम आइसक्रीम लेकर गए थे तो उसमें मिठास बहुत कम थी

हाँ हाँ तो कौन कौन सी क्वालटी के क्वालटी का है आपके यहाँ पर आइसक्रीम जैसे बताइए

अच्छा चॉकलेट फ्लेवर हो गया और और एक क्या बताएँ हैं आप हाँ अच्छा तो हमको फ्रूट्स का चाहिए फ्रूट्स का चाहिए ठीक है लेकिन उसमें मिठास कम ना हो मतलब कि जादे ठण्डी भी ना हो लेकिन मिठास कम ना हो उसमें आप पिछला जो आपके यहाँ से पिछला आइसक्रीम जो आपके यहाँ से पिछला आइसक्रीम लेकर गए थे उसमें मिठास बहुत कम था हमारे हम हमारे यहाँ के मेहमान उहमान खाए तो बताए कि आपके आइसक्रीम में मिठास बहुत कम है जैसे केवल बर्फ ही बर्फ है आइसक्रीम के जैसा लग ही नहीं रहा था समझे कि नहीं

अच्छा

तो मंहगे महंगे में कोन कोन सा है अच्छा चॉकलेट ठीक है अच्छा चोकलेट्स में तो मिठास सही ही होगा ना

हाँ गलत ही दिए थे उसमें मिठास ही बहुत कम था केवल बर्फ का गोला जैसे ब जैसे बर्फ ही खा रहे हैं हम ऐसे था वो आइसक्रीम पता नहीं कैसे दिए थे

हाँ तो हाँ तो अच्छे क्वालटी का दिजिएगा कोई मतलब कि कोई इसमें शिकायत ना हो सम समझिए हाँ ठीक तो अच्छे अच्छे क्वालटी का आइसक्रीम का रेट क्या है

ठीक है अच्छा सुनिए चॉकले चॉकलेट का दे दीजिए धन्यवाद